पशुचाराके किछु आम प्रकार अछि जे पशु चारामे उपयोग पशुपालनमे उपयोग कऽ जा कऽ जा रहल अछि जेना कि बहुत गोटा गाय पोसै छथिन तऽ केओ बकरी पोसै छथिन हमरा एमहर तऽ बहुत एहनो छथिन जे विभिन्न प्रकारक जानबर सबके पोसै छथिन तऽ हुनका से लाभ छैनि हुनका जेना कि केओ यदि गाय पोसै छथिन तऽ हुनका लेल ओ दूध बेचै छथिन गाय के तऽ हुनका ओहिसँ खरीद बिकरीमे हुनका हुनकर पैसा छै हुनका लाभ छैनि ओहिसँ ओकर बाद जेना कि बकरी बेचै छथिन तऽ जहन बकरी पैघ भऽ गेल तऽ फेर ओकरा बेच कऽ फेर ओकरा मतलब मासु तौस मासु ताँसमे प्रयोग केलक तऽ तहिना सबके अपन अपन पशुचारा छथिन जेना कि हँ लेकिन गाम घरमे एहनो छलै जे बाहरमे तऽ लोक किछु किछु जेना कि खुएलक सुनलहुॅं हन खल्ली तऽ कोनो कोनो दाना सब होइ छलै जे खुआबै छथिन मुदा हमर सबके एमहर जदि देखल जाइ तऽ सब से नीक जे भोजन अछि पशु सब ले मतलब गाय गाय बकरी भैँस इसब ले जे छलै से सब से नीक भेल हरा हरा घास खुआबियो ओहि सऽ की होइ छै ओ तन्दरूस्त रहै छथिन हुनका अन्दर ई चीजके रोग सब सऽ लड़ैके क्षमता रहै छथिन ओ दूध बहुत दै छथिन ओ स्वस्थ रहै छथिन